हेलो जी रूपाली रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं भैया एक ऑर्डर था कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको एक दाल फ़्राई रहेगी जी लिख लीजिए जी एक दाल फ़्राई विद बटर रहेगी ये फुल रहेगा एक आलू पालक फुल कर दीजिएगा ठीक है मटर पनीर फुल

और इन में जो मसाला हैं ना थोड़ा सा चटपटा रखिएगा मसाला तेज़ रखिएगा हल्का सा थोड़ा सा स्पाईसी करा दीजिएगा और इस में कौ रोटी नहीं कॉप्लिमेंटरी आप सलाद वग़ैरह रख दीजिएगा चलिए ठीक है तो कितनी देर में आ जाएगा ये ऑर्डर नहीं कुछ नहीं एड्रेस लिख लीजिए एक बट्टे छियासठ मिर्ज़ा नगर मीनाल रेसिडैन्सी के पास भोपाल मेरा नंबर यही है जो राइडर आएगा उसको जी जी हम मिर्ज़ा नगर में आता है कोई दिक्कत नहीं है आप मेरे नंबर दे दीजिए ना मैं बुला बात कर लूँगा कोऑर्डिनेट कर लूँगा ठीक है थैंक यू नहीं सर सी ओ डी रहेगा सी ओ डी ओके थैंक यू